कोन कोन सब्जी ऊपजाबै हिकऽ कोन बैंगन छै नबका कतेक तैयौ पचास कम नहि कम नहि छै चालीस दए देबै एक क्विंटल हँ कोबी दू क्विंटल दू क्विंटल कोबी होतै तोरा पास पातकोबी पातकोबी नहि हमरा फूलकोबी चाही तऽ छोरि देबै केतनामे केतना तैयो होतै दए देबै होतै आरो कि सब होतै आरो की सब छै खीरा होतै हँ चाही केतना छनि कतेक छै तैयो बतेबै तभीये ने पसेरी पैंतीस दए देबै हँ आ ठीक है आबि हम लै